जे हेलनाइ सिखलथि ओकरा हुनका बहुत बढ़िआँ केलथि किआकी हेलनाइ सिखलासँ ओ अपन पूरा शरीरके स्वस्थ रहैत छथि आओर जे सिखने छथि हुनकरसँ ओ अपन सीखनेहे छथि तऽ हुनका ई कही सकैत छी जे बेसीसँ बेसी पानिमे नहि जाइ लगमे रही किआकी अहाँ अखन सीखे रहल छी आओर सिखने छी तऽ बेसीसँ बेसी पानिमे अहाँ नहि जाइ सिखलाके बाद अगर अहाँ नीकसँ सीख जाइत छी तऽ फेर ठीक छै अहाँ एकदूसरेके सिखाइयो सकैत छी कि अहाँ एना सिखु एना करू तऽ अहाँ सीख जायब सिखलाके बाद जखन सिखए लगैया लोक तऽ बहुत आदमी की करैया मुरी नीचाँ कऽ लैया पानिमे पैर ऊपर कऽ लैया तऽ ओ नही सीख सकैत छथि हुनका सिखबाके लेल मुरी ऊपर आओर पैरके दुनू ऊपर कऽ कऽ रखै पड़त आओर हुनकर जे सिखलथि ओ तऽ बहुत बढ़िआँ केलथि जे सीख लेलथि आओर दोसरोके सीखा रहल छथि अहाँ जखन सिखै लए जाइत छी तऽ ई चीज ध्यानमे राखी जे पहिले समय जखन लोक पहिल पानिमे सिखैया तऽ लोक लगेमे रहैया बेसी पानिमे नहि जाइ बेसी पानिमे गेलासँ किआकी अहाँ सिखैला गेल छी बेसी पानिमे जायब तऽ अहाँकेँ लेल खतरो भऽ जाइया ताहि दुआरे अहाँ सब कम पानिमे सीखी आओर जरूर सीखी हेलनाइ किआकी हेलनाइ सिखलासँ अहाँकऽ पूरा स्वस्थ रहैया शरीर हमेशा फिटनेसमे रहब सिखलासँ बहुत किछु एहन होइत छै जे फायदो होइत छै आओर अहाँकऽ हमेशा शरीर स्वस्थ रहत